मेरे पसंदीता गाने तो वैसे कई सारे हैं लेकिन में ज़्यादातर के के के गाना सुनना पसंद करती हूँ उनका मेरा एक गाना काफ़ी पसंद हे ये दोस्ती वाला जो उन्होंने काफ़ी कुछ दोस्तों के ऊपर गाया हुआ है मुझे काफ़ी पसंद आया हे वो गाना और उनके गाने में अक्सर सुनती रहती हूँ जो मुझे जब भी में अगर सेड होती हूँ या उदास होती हूँ या फिर कुछ कभी मन हो जाता हे सुनने का या कभी नाचने का मन होता हे तो मैं अक्सर ये गाने सुनती हूँ उनके और उनके साथ साथ मुझे एक डर अरीजीत सिंग के और जुबिन नौटियाल के भी अच्छे लगते हें तो उनके गाने को भी मैं सुनती हूँ जो मुझे काफ़ी पसंद आते हें ओर उन से मेरा बिल्कुल मूड बन जाता हे अच्छा मतलब अगर में उदास भी रहती हूँ तो ये गाने सुनने के बाद एक दम ख़ुश हो जाती हूँ